नेईं अज्जकल कोई निं बच्चे करै दे अज्जकल दे जेह्के बच्चे जनरेशन ओह् कोई बी साढ़े पराने कल्चर गी कोई बी फालो निं करै दे न पैह्लै पैह्लै लोक बड़े ज्यादा करदे हे त्यहार मनांदे कोई कल्चर करदे हे अपना अज्जकल लोक जेह्के क्रिशचन ओह् हिंदुए दे चला दे ते जेह्का साढ़ा हिंदूइज्म ऐ ओह् क्रिशचन च चला दा कोई मुसलमान करा दा कोई हिंदू मुसलमान च चला दा साढ़े बच्चे अज्जकल जेह्की जनरेशन ऐ अपनी एजूकेशन उ'यै जेही नेईं मिला दी उ'नेंगी ना उं'दे कोई संस्कार उ'यै ने चला दे कि नेईं अस बच्चें गी उ'यै नेही चीजां बच्चे जियां पैह्ले लोक बच्चे जियां बड्डे करदे उ'यां बच्चे उ'नेंगी दिक्खियै करदे हे अज्जकल दे बच्चे ओह् बिल्कुल निं करा दे अज्जकल बच्चे ओह् ओह्दा बी उल्टा करा दे नेईं बच्चे पेरैंटस बच्चे मां प्यो ने केह् कीते दा ते बच्चे केह् करा दे न अज्जकल इ'यां इ'यां